हेलो जी जी असीं नगर परिषद मां ॻाल्हि पिया कयूं हम्म तव्हां किथे रहंदा आहियो हू त तव्हां नगर परिषद गंगानगर राजस्थान में फ़ोन कयो आहे त मैडम मां जी जी जी एड्रेस ॿुधायो ठीकु आहे त तव्हां आदर्श नगर में पिया रहियो न त हुते तव्हां वटि हुते को कैंप कोन लॻो आहे आधार काड में नाला नूला मटाइण जो हम्म हम्म ॾिसो मैडम अवल त ई असांजे असांजो कमु कोन्हे पर पोए बि सरकारी मुलाज़िम थियण जे नाते मां तव्हांखे ॼाण ॾींदो वञा त आधार काड जे लाइ अक्सर पोस्ट ऑफ़िसनि में कैंप लॻंदा आहिनि जंहिं में तव्हां वञी करे पंजाह या सौ रुपये में जेको बि तव्हांखे हुते उन्हनि जो चार्ज रखियल आहे हुन में तव्हां नालो मटाए सघो था जेको तव्हांजो सरनामो आहे या एड्रेस आहे उहो तव्हां मटाए सघो था या फोटो हुजे त फोटो तव्हां मटाए सघो था त पोस्ट ऑफ़िसनि में ऐं सरकारी दफ़्तरनि में बि घणो करे क कैंप लॻंदा रहंदा आहिनि अवल जे कॾहिं तव्हां ॾिसंदा अॼुकल्ह मूं ॾिठो आहे त प्राइवेट बैंकनि में बि आधार काड जी सर्विस जे लाइ को न को माण्हू वेठो हूंदो आहे उते त मां वञी करे जेको बि तव्हांखे इंफॉर्मेशन मटाइणी आहे पंहिंजे आधार काड सां मुतालिक़ु उहो तव्हांजी मटिजी वेंदी त जी जी प्राइवेट कहिड़े बि प्राइवेट बैंक में ॾिसो ई त तव्हांखे न पंहिंजे नज़दीकी बैंक में वञी करे पतो करिणो पवंदो भई किथे हू आधार काड जो सर्विस एजंट वेठल आहे हम्म ॾिसो हरी मित्र ते नथो थिए की न की ई मित्र ते थींदो हूंदो हाणे ॾिसो असां त असीं त दफ़्तर वारा आहियूं ई असांजो कमु बि कोने पर तव्हां हुते वञी करे जे कॾहिं तव्हां कंहिं सां पुछंदा त मूंखे लॻे थो को ई मित्र वारो तव्हांखे ॿुधाए बि छॾंदो त इहो कहिड़े ई मित्र वटि हिन जी परमिशन खपंदी आहे की बि ई मित्र ते न हिन कमनि करण जे लाइ परमिशन लॻंदी आहे त हुन वटि जे कॾहिं परमिशन कोन हूंदी त हूअ करे कोन सघंदो त तव्हां कहिड़े बि ई मित्र वटि वञी करे पुछी वठो ऐं जे कॾहिं कैंपनि जी ॻाल्हि कयो था त कैंप लॻंदा ई रहंदा आहिनि इहा कैंपनि जी इंफॉर्मेशन बि ईंदी रहंदी आहे मुनादी थींदी आहे त तव्हां ध्यानु रखिजो त कॾहिं बि तव्हांखे कराइणो हुजे त तव्हां कराए वठिजो हा पतो करे वठो त तव्हांखे पतो लॻी वेंदो जी जी जी कोई ॻाल्हि कान्हे मैम ठीकु आहे मैम तव्हां मटाए वठिजो जी जय झूलेलाल